एह्दे च असेंगी पुच्छे गेदे न पंज नम्बर सनाने दस दे बाद ते दस लक्ख दे अंदर ते पैह्ला नम्बर आई गेआ सौ दूआ नम्बर आई गेआ दस लक्ख त्रीआ नम्बर आई गेआ दो लक्ख चौथा नम्बर आई गेआ पंज लक्ख ते पं'जमां नम्बर आई गेआ पंजाह् ज्हार